होशंगाबाद जिले में कुछ मशहूर स्थान या ऐतिहासिक स्थान हैं मंदिर हैं जैसे सेठानी घाट और भी अन्य प्रकार के ऐतिहासिक मंदिर हैं नन्दपुरम जिला मंत्रतः बराबर के प्रवाह का हिस्सा था जो वन एक नौ सात एक नौ चार सात में भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत का राज्य बन गया यह शारदा नर्मदा नदी के किनारे अपने को सूरज तटों के लिए प्रसिद्ध है सेठानी वहाँ का एक प्रमुख आकर्षण मंदिर है और भी और भी मंदिर है जिला का नाम बदल नहीं होशंगाबाद जिले का नाम बदल कर जिला रख दिया